हां जेह्ड़ा बी भजन ट्रुप ओह् साढ़े अ इत्थे कोल मंदर ऐ असें उत्थै रक्खे दा जेल्लै बी कोई कल्चर अ कोई बी रलीजियस फंक्शन होंदा जे जि'यां नवरात्रे होई गेइयां दिवाली होई गेई दिवाली होई गेई ते माता रानी दा कोई बी भजन होई गेआ जगराता होई गेआ ओह् सब चीजां कन्नै उत्थै सारियां उत्थै जनानियां कट्ठियां होंदिया ते इत्थै सारे सत्संग करदे ते सत्संग करदे जागत जेह्ड़ा ओह् इंस्ट्रूमेंट यूज करदे ओह् मंदर बिच्च हैन जियां कि होई गे ढोलकी होई गेई ते हारमोनियम होई गेआ ते होर चिमटा होई गेआ जेह्ड़े बी इंस्ट्रूमेंट होंदे भजन बिच्च यूज होंदे ओह् सारे इंस्ट्रूमेंट जेह्ड़े साढ़े कोल हैन साढ़े इत्थै कोल मंदर ऐ असें उत्थै रक्खे दे जोल्लै कोई बी फंक्शन होंदा कल्चर फंक्शन होऐ रलीजियस फंक्शन होऐ कोई बी त्यौहार आंद ते कोई बी माता रानी दा बार जेल्लै सत्संग लोक करांदे ते सारी जनानियां बेहिये उत्थै भजन करदियां ते जेह्ड़े जेह्ड़े एह् चिमटा हारमोनियम ते ढोलकी एह् सारे इंस्ट्रूमेंट दा यूज करियै इत्थै कीर्तन करदियां